जूनागढ़ ज़िले में इलाही झूनियूं आखाणियूं आहिनि जंहिंमें धीरु भाई अंबाणी जेके रिलायंस कंपनीअ जा फाउंडर हुआ हुननि जो जनम जूनागढ़ ज़िले जे चोरवाड़ गामणे में अठावीह डिसेम्बर उणिवींह सौ ॿटीह में थियो हुओ जॾहिं तंहिंजे पपा जो नालो हीराचंद गोर्धन भाई अंबाणी हुओ जेके गामणे जे हिकु स्कूल में पढ़ाईंदा हुआ धीरू भाई अंबाणी बहादुर ख़ान जी स्कूल में पढ़िया हुआ धीरू भाई अंबाणी पढ़ाई हिन खां पोइ गैस स्टेशन ते बि नौकिरी कयल हुई धीरू भाई अंबाणी पाण उणिवींह सौ अठवंजाह में विदेश हली विया हुआ हुआ पोइ हुतां खां पाछा अचण खां पोइ भारत में आया तॾहिं भागीदारीअ में हिकु मर्जिंग चालू कई हुअनि जंहिंमें इम्पोट एक्स्पोट जो कमु हलंदो हुओ धीरू भाई अंबाणी पोइ रिलायंस कॉमर्शियल कोर्पोरेशन नाले जी कंपनी चालू कई जंहिंजी पहिरीं ऑफिस नर्सिनाथ गलीअ में माध्य बंदर में रखी वई हुई हाल में रिलायंस जो नालो इलाही वॾो आहे इन्हनि जो वॾो हेडक्वाटर जामनगर गुजरात में बि अचल आहे हल हाल जी रिलायंस कंपनी पेट्रोल टेलीकॉम सभिनि क्षेत्रनि में कमु कंदी आहे रिलायंस अॼु विदेश लेवल ते इलाही वॾी नाले वारी कंपनी आहे जंहिंजा फाउंडर धीरू भाई अंबाणी पाण जूनागढ़ ज़िले जा आहिनि